आइ काल्हिके दुनिआके ई बहुत नीक चीज एगो भऽ गेलै हन जे सुविधा बहुत जादा मनुष्यके भऽ गेलै लेकिन ओ सुविधा अलग बात छै इंसानके कोइढ़ो बना देलकै लेकिन बहुत तरहक सुविधा मिलल छै जेनाकि हमरा आसपासमे जेनाकि आब बैंक छलै ने बैंक जेनाकि हम ई एस बी आइ मे खोलेने छियै तऽ ओ बैंक घनश्यामपुरमे परै छै तऽ अब पैसा निकलबा के यऽ तऽ आब बार बार केना ओ घनश्यामपुर जाइये आब तऽ लोकके हर दिन काम परै छै पाॅंच सए डलेबाके यऽ छओ सए डलेबाके यऽ काज परि जाइ छै ने पैसा एहन चीज छै सबके काज परै छै तब घनश्यामपुर जेनाइ बहुत दिक्कत भऽ रहल छै ओकर अहाँके तकनीकी ई निकलि गेलै मेन चीज आधार कार्ड आधार कार्ड जहिया सँ भेलै हन लोकके जीवन काफी सरल भऽ गेलै जिनगी आधार कार्ड लऽ कऽ अहाँ चलि जाउ साइबरके पास जइयो आधार कार्ड नम्बर देबै ओ अहाँके पैसा निकालि देत किछु पाँच दस टका लै छै अहाँके पैसा निकालि कऽ दऽ देत काजो यानिकि जेनाकि घर बैसल हमरे दरभंगामे कॉलेज छै लेकिन घर बैसल सब काज भऽ रहल छै केना होइ छै तऽ वएह डिजीटल दुनिआ भऽ गेलै आइ काल्हि वएह साइबर लग जइयो अगर साइबर लग अहाँके ओहो अहाँके दस पाँच दैमे कष्ट होइया तऽ अहाँके पास स्मार्टफोन ये ओहिसँ अहाँ बहुत किछु कए सकै छी स्मार्ट फोन पर लिंक तऽ आबिया जाइया हर केकरो पास आबि जाइ छै तऽ अहाँ केकरो सँ नहि तऽ कॉलेजसँ सम्पर्क कऽ लिअ लिंक लऽ लिअ आओर जाकऽ ऐ फोनो सँ अहाँ करै लऽ चाहबै तऽ एडमिशन एडमिशन या परीक्षाके फोर्म एडमिट कार्ड सब किछु भऽ जाइ छै इसब काफी जादा सुविधा भऽ गेलै हन आब स्मार्टफोन स्मार्टफोन जेनाकि राखि लियौ पहिले पहिले तऽ एक तऽ फोने नहि छलै पहिलुका जमाना मे ने चिट्ठी सँ काज चलै छलै चिट्ठी हम सबसे मेन चीज लागैया ने सोचै छियै पहिलुका लोकमे पेसेंस कते जादा छलै कतेक जादा अथी छलै यानि कि कते पेसेंस बनेने रहे छलै जे तहिया चिट्ठी जाय आबैयोमे आब पोस्टऑफिसमे ककरो किछो कहनाइयो यऽ तऽ सब चिट्ठी लिखियो तहन ओकरा पोस्टऑफिसमे दियौ तब माने आयत तहन लए कऽ अहाँके पास आयत कते समय लागि जाइत छलै आब तऽ फोन पहिले तऽ फोन भऽ गेलै छोटका बला एगो बटम बला फोन आयल छलै तब तहन तऽ फेर आब स्मार्टफोन सेहो आबि गेलै बात तऽ बात अहाँ अब कतौ भी कतौ भी कोनामे एक दोसरके देख सकै छी लोक माय बाप सबके दूर भेजै छै जेनाकि दरभंगा पटना पढ़ै लऽ धिया पूता सबके बाहर तऽ भेजैये परै छै गाँवमे कतऽ पढ़ेतै मैट्रिक इंटर तकके सुविधा भऽ जाइ छै ताहिके बाद तऽ बाहर भेजैये परतै तहने ने कोनो नौकरी सब हेतै ताहिके लेल बाहर जाइ छै तहाँ फोनमे एक दोसरके देख सकै छी संतुष्ट होइ छै जे हँ हमर बेटा हमर बहिन हमर मैआ बाप सब जतऽ यऽ दुरुस्त यऽ ठीक यऽ एक दोसरके देख लै छै तऽ दोसर इहो एगो सुविधा भऽ गेल पहिले अथी सिलबट्टा पर पीसल जाइ छलै मसल्ला ओहि पर हाथ सँ बाप रे बाप सोचि सकै छियै कते मेहनत लगैत हेतै पीसैमे तब आब मिक्सी भए गेलै हन ओहिमे दियौ केहनो तरहके मसल्ला दियौ एक बेर घूमैयो भऽ जेतै कोनो दिक्कते नहि छै ओ अहाँके सुविधा बना देलक हन पहिले चूल्हा पर खाना बनै छलै जलावन गोइठा गोइठा ठोकू जेकि ओना तऽ गाँव घरमे देहात सबमे अखनो होइ छै गोइठा ठोकल जाइ छै लेकिन तैयो

आब हीटर जेनाकि ठंडा यऽ तऽ ठंडा अयलै हँ तऽ पहिले लोक घूर तपै छलै लेकिन ओ घूर सबमे दोसरे मजा रहे छलै चारि गो पाँच गो लोक बैसै छलै ओ घूरमे लेकिन नीक लागै छलै लेकिन ओहो सब आब समय नहि ने रहलै आब ककरो पास सबसँ मेन चीज छै ने ककरो पास वक्त नहि छै जेकरा देखियौ भले ही बेरोजगारे किए नहि छै लेकिन अहाँके कहि जरूर देत हमरा पास टाइम नहि यऽ हमरा पास समय नहि ये समयके बड़ अभाव छै लेकिन सहिओ बात छै इंसानके पास आब समयके बहुत अभाव भए गेले हन तऽ आब के ओतऽ जेतै चारि घंटे ओकरा घूर लगेतै आगि तापतै तहिया तऽ बूढ़ सूढ़ तऽ गेबै केलनि धिया पूता सबके ओहोमे धूईयाँ लागै छै आब तऽ के जेतै घूर लग तब बड़ नीक सँ हीटर रहै छै हीटर लग दियौ आगि तापि लिअ भए गेलै गरम पानि सेहो कऽ सकै छी मोटर अयलै हन ठंडा पानि सँ नहि नहाउ तऽ मोटर चला लिअ ठंडा गरम गरम पानि सँ नहाउ गीजर एलै हन गरम पानि करि लिअ जखने नहाउ मतलब आइ काल्हिके इंसानके काफी जादा सुविधा अयलै इमैजिन कए सकै छी जे पहिलुका लोकके मतलब कते कष्ट होयत हेतै ने लेकिन दादी सब कहैत रहै छै अजुका लोक सब बड़ सुकुमार भए गेलै लेकिन ओ काज सब कहाँ करि पाबै छै आब तऽ एतबो काम केलाके बादो लोक कए तरह तरहके बीमारी छै ई छै ओ छै एना छै ओना छै सबके बीमारी छै पहिलुका लोकके ने अहाँके बहुत कम देखतियै हमर दादिएके जेना देख लियौ ने नब्बे पूरल जाइ छै लेकिन अखनो ओ काज करै छै अखनो ओ बाध जाइ छै अखनो ओ सब काज कतबो हमसब कहै छियै लेकिन तहियो ओ अपन काज किएकि स्वस्थ छै तऽ करि सकै छै करि लै छै कोनो तरहक बीमारी नहि छै वएह हमर पप्पाके तरह तरहके बीमारी छै हमर माँके रोज घुटनेमे दर्द रहै छै माँ आ पप्पाके की कहब हमरे सबके किछु खा लियो तऽ कथी भेलौ तऽ गैस बनि गेलौं उहो होइ छै ओसब तकनीकी पहिलुका लोकके नहि रहै छै काज धंधा उहो जरूरी छै लेकिन खैर अब सुविधा भै गेलै तऽ आब लोक ओकर आश्रित भै गेलै अस्पताल इसकुल सरकारी इसकुल हमर अहाँ सबके आसपासमे सरकारी इसकुल सेहो एकटा सुविधा भेलै जा सकै छी बाइक बाइक सँ अहाँ कतौ जाय आबि सकै छी पहिल पहिलुका लोक तऽ टाइर गाड़ी पर जाइ छलै ने आब गाड़ी आबि गेलै हन गाड़ियोमे कए तरहक गाड़ी आयल छै साइकिल मोटरसाइकिल अनेक तरहक वाहन सब कुछ आयल छै तब हँ काफी सुविधा भै गेलै हन काफी इजी भै गेलै हन जीवन